हा मां मञा थी त टेक्नोलोजीअ जो उपयोग करण हर कंहिं खे सिखिणो घुरिजे जंहिं सां हुनजी ज़िंदगी आसान थी वञे ऐं हिकु विषय जो इअं बुनियाद ठहे त टेक्नोलोजी खे पाणि असानी सां उपयोग करे पंहिंजा कमु सवलाईअ सां ऐं जल्द करे छा सघो था त मुंहिंजो त इहो ई मञिणो आहे त टेक्नोलोजी पंहिंजी ज़िंदगीअ में जेको सुठो ऐं सुविधाजनक कमु कयो आहे इहो हर कंहिं माण्हूअ खे सिखणु घुरिजे ऐं हिनखे प्रोत्साहित करणु घुरिजे त जे भले अगरि टेक्नोलोजी पंहिंजी ज़िंदगीअ में अचे थी त हिकु सकारात्मिक बदिलाउ ल बदिलाउ थिए थो जंहिं सां पंहिंजो वक़्तु जाम बचे थो ऐं पंहिंजा कई कमु आसानु थियनि था हिकु करे त ॾिठो वञिजे त पाणि अगरि जे मेडीकल सेक्शन में बि ॾिसूं त पाण खे टेक्नोलोजी जो घणेई इस्तेमालु थियल ॾिसणु अचे थो जीअं त ॿुडी जा बॉडी जे स्केनिंग इहे करण इहे सभु बि पाणि टेक्नोलोजी जे करे ई करे सघूं था पंहिंजो ब्लडपेशर मापण इहे सभु व टेक्नोलोजी जे करे ई मुमकिन थियो आहे त अहिड़े नंढियूं नंढियूं ॻालियूं नंढियूं नंढियूं ॻालियूं हर इंसान खे सिखण घुरिजे जंहिं सां अगरि केरु पे पाणि वटि न बि हुजे त पाणि हिनजो वपराश करे पंहिंजे लाइ हिकु सुठी ऐं सकारात्मक ज़िंदगीअ खे जीउ सघूं था हिनजे करे सभु मुंहिंजो इहो ई सुझाव आहे त पाणि सभिनी खे हिन हिकु विषय खे वधीक प्रोत्साहन ॾियणु घुरिजे त सुठो ऐं सकारात्मक बदिलाउ पाणि पंहिंजी ज़िंदगीअ में आणे सघूं था पर हरूभरू अहिड़ो बि काने त पाणि हिन ते ई डिपेन्ड रही वञूं ऐं पाणि पंहिंजे जीअं पहिरीं कमु कंदा हुआसीं हुनखे छॾे ॾियूं उहा बि न करणु घुरिजे ॿई ॿैले ॿई बराबरि मां सि बराबरि उपयोग करणु घुरिजे टेक्नोलोजीअ खे उपयोग करे पंहिंजो टाईम बि बचाइण घुरिजे ऐं पंहिंजे जेके व ॾाॾियुनि दादियुनि सेखारियो आहे दादियुनि ॾाॾियुनि नानियुनि सेखारियो आहे उहो बि न विसिराइण घुरिजे उहो बि करणु घुरिजे छो की उहो पाणि जेतिरा हथनि सां कमु कंदा हुआसीं श्रम कंदा हुआसीं त ओतिरी ई पंहिंजी ओतिरी ई पंहिंजी सिहत पाणि स सुठी रहंदी हुई ऐं पाणि हिकु सिहतमंद ज़िंदगी जीअंदा हुआसीं त उहो बि करणु घुरिजे ॿई गॾु बैलेंस में करे हलणु घुरिजे लाइ ज़िंदगीअ खे टाएम जे हिसाब सां पाण खे अॻियां वधाइण बि घुरिजे ऐं पंहिंजा जे के पुराणियूं ऐं आदतूं आहिनि उहो बि अचणु घुरिजे ॿई बैलेंस में थी करे बराबरि मात्रा में पाण खे अचणु घुरिजे इहा मुंहिंजो सुझाव आहे